हेल्ल' औ खोनादों

आच्चा मोनसे खोथा आंखौथ' एन आर सि खोनाबाय थादोंमोन नङा बे एन आर सि आ दा एन आर सि नि खामानिया जोबखोना जोबदिया जाखोना जादिया बा एन आर सि आ कमफ्लिट जानानै दा माबोरै बाहायजादों एन आर सि आलाय गभरमेन्टा माबोरै बाहायदों एन आर सि खौ नेसनेल रेजिस्ट्रेसन सारथिफिकेट नालाय बेयो बेयो एन आर सि नि खामानिया जोबबाय ना जोबाखै दालाय नोंनि एन आर सि आ मोनबाय ना मोनाखै कमफ्लिट जाबाय ना जायाखै खारज'खरि जायाखै थारमाने माने एन आर सि आ पेन्दिंयैनो दं आरोखि दाबो मावफुंनो हायाखै माने माबाफोर खार'ननि थाखाय जेनेबा माने सनफ्रा गोरोबलायाखै ना खुब सम्भब समफ्रा सोरबा होनदों सिक्सटि सोरबा होनदों फर्टिसेभेन सोरबा होनदों सिक्सटिसिक्स दा बेफोरनि थाखायनो सनफोरखौहाय मिलायनो हायिखायनो बे एन आर सि नि खामानिया दा पेन्दिं बिदिनो जागोन दां आं बिदिनो सानबाय थादों औ माने सनआ गोरोबाखैना सोरबा फरटिसेबेनखौ लानांगौ होनदों सोरबा सिक्सटिखौ लानांगौ होनदों सोरबा सिक्सटिसिक्सखौ लानांगौ होनदों दा बेफोरनि थाखायनो एन आर सि नि खामानिया पेन्दिं जादों बायदि मोन्दों आरोखि आं औ मथामथि जायखिजाया एन आर सि आ कमप्लिट नङा आरोखि पेन्दिं जानानै दङ दासिमबो जाफुङाखै आरोखि बे एन आर सि नि खामानिया आरो माब्ला मावगोन माब्ला मावफिनगोन बेनिबो जेबो गेरान्टि गैया औ दे थोबाय दा